हाँ क्या लेना है हाँ सब चीज़ है कान वाला है नाक वाला है गल गला का हार है कैसे हैं आखिर का जानते हो जो कि पाँच हजार दस हजार के भरी सब चलता है क्या लेना है

हाँ आईए आईए ना लेना है तो दुकान पर

कान भी असली है तीन हजार के भरी आइए ठीक हाँ ठीक है अगना है जितना भरी ले लीजिए लीजिएगा उतना दाम होगा

हाँ हम अकेले हैं

कैसे भरी है आएं ना फिर भरी तो भरी नहीं कहते हैं ग्राम बोलिए ग्राम अब ग्राम होता है हाँ ग्राम बोलिए